جی ہاں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں فنکاروں کو وہ مقام اہمیت اور مواقع نہیں ملتے جو انہیں ملنے چاہئیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تعلیم اور شعور کی کمی بہت سے لوگ آرٹ کو صرف تفریح یا مشغلہ سمجھتے ہیں ایک مکمل پیشہ یا ذریعۂِ معاش نہیں ہے اس وجہ سے فنکاروں کی محنت اور تخلیق کا کام کی قدر کم کی جاتی ہے حکومت ترجیات اکثر حکومت تعلیم صحت اور دیگر بنیادی شعبوں پر توجہ دیتی ہیں جبکہ فنونِ لطیفہ کو پس منظر میں رکھ دیا جاتا ہے فنکاروں کے لیے مالی مدد نمائشوں یا پروجیکٹس کے مواقع محدود ہوتے ہیں وسائلس کی کمی دیہی یا چھوٹے شہروں میں فنکاروں کو مناسب تربیت مارکیٹ یا پلیٹفام نہیں ملتے جہاں وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں مارکیٹ اور سرمایہ کاری کا فقدان کاروبار دنیا اور سرمایہ کار آرٹ کو ایک فائدہ مند شعبہ نہیں سمجھتے